جی ہاں تفریحی سرگرمیوں کی فہرست یہ ہے کہ آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں موبائل چلانا ویڈیوز گرافی دیکھنا بنانا اور یوٹیوبس وغیرہ چلانا اس پر ڈرامے وغیرہ دیکھنا فنی ویڈیو دیکھنا اس سے بہت زیادہ تفریح آتی ہے اور مزے آتے ہیں سرگرمیوں میں بہت زیادہ اور ڈانس وغیرہ ہو گیا گیت گاتے ہیں سب ایک ساتھ مل کر اس سے بھی تفریح کرتے ہیں سارے دوستوں کے ساتھ مل جاتی ہیں بڑے بڑے لوگ مل کے گیت وغیرہ گاتے ہیں دوست مل کے گانا گاتے ہیں ان سے تفریح وغیرہ حاصل کرتی ہیں اور بکس وغیرہ پڑھنے سے بھی تفریح حاصل ہوتی ہے ان سب چیزوں سے بہت زیادہ تفریح وغیرہ حاصل کرتے ہیں اور میں جو اپنے فارغ وقت میں کرتی ہوں میں گھومنے چلی جاتی ہوں ٹی ویز بھی چلا لیتی ہوں موبائل چلاتی ہوں اور فارغ وقت میں میں ہالی ووڈس موویاں دیکھ لیتی ہوں اور پاکستانی ڈرامے دیکھتی ہوں اور دوستوں سے باتیں کر لیتی ہوں اور میں بہت زیادہ تفریح آتی ہے مجھے مزے آتے ہیں پرانی باتیں کرنے میں دوستوں کے ساتھ اور اپنے اتنا مزہ کرتی ہوں سوچتی ہوں اور زیادہ ہوتا ہے تھیٹرس وغیرہ جاتے ہیں موویز وغیرہ دیکھتے ہیں اور پڑھتے کتاب وغیرہ بھی پڑھ لیا کرتے ہیں اور ان سب چیزوں سے بہت زیادہ تفریح کرتی ہوں فارغ وقت میں بہت زیادہ مزے کرتی ہوں